कोंकणी उलयना तांकां कोंकणी संवाद समजप खूब कठीण पूण तातूंतल्या तातूंत आमचे शेजारचे म्हणल्यार म्हाराष्ट्रातले मराठी भाशीक किंवां हिंदी भाशीक हांचे कडेन जर तुमी मातशेशे हळू स्पिडीन बी कोंकणी उलयले जाल्यार तांकां थोडी कोंकणी समजपाक शकता